हमरा बच्चे से मोन करै अछि जे सभगोटाके गाछ लगाबैत वृक्ष लगाबबैत देखै छियनि तऽ हमरो बहुत शौक होइया जे कोठा पर छोट छोट गमला देने दऽ कऽ छोट छोट फूल लगाबी गुलाब अरहुल गेना अरहुल गेना तकर बाद पौधा सभ मन होइया लगाबैके सभचीजके पौधा लगाबी देखि हमरा बहुत बढ़िआँ सुन्दर लागैया शौख होइया जे ई सभ पौधा लगैतौं रऽ आम लिची कठहर जामुन सभके पौधा लगा कऽ विध कैरितहुॅं रऽ देखतहुॅं सुन्दर लागत हमरा कोठा परमे नीक लागत ई सभ लए हम रहै छी शौखमे एकदम जे हमरा कखन ई सभ केना पौधा लागत इमली लगैने लगबै छी अनार लगैने छी पपीता लगैने छी अनरनेबा लगैने छी कठहर लगैने छी केला लगैने छी सभचीज पौधाके सेहेन्ता लागल तऽ हम सभचीज लगैने छी ई सभ पौधाके हमरा बहुत शौख रहै सभ शौख शौख हम चाहै छी जे पूराबेके लेल हमरा शौख पुरै हरेक रङ्गके फूलक हमरा शौख यऽ बहुत बहुत चीज आब मीरा फूल लगाबी लगाबी कोनो शौख हमरा ई चीज नहि होए जे ई पौधाके हमरा शौख नहि बाँकी रहै सभ शौख हमरा पुरैकऽ अइछ पुराबी अपन सभचीज रोइप कऽ गाछ सभ पौधा के हम लगाबी हमरा सेहेन्ता लागल अइछ हमरा शौख अइछ जे हम ई फूल सभ रोपी ई फल रोपी ई